हँ एकटा व्यक्तिकेँ हम हेलब सीखयमे मदद कयने छलहुँ आ ओ हमर मित्र छल एहन कठिन परिस्थितिमे डूबयके अनुभव सेहो भेल अछि लागल की ओ हमर देहपर चढ़ि गेल रहय आओर मदद हम सेहो कयने छी कतेक लोककेँ ओकरा बाहर निकालबाक लेल कारण जे ओसभ हेलबाक नहि जनैत रहथिन